हम खेती के लिए फरसा लेते हैं कुदाल लेते हैं हसिया रकान देता है खुर्पी देता है इसलिए कुदार से खन के गोब आलू लगा सकते हैं लहसून बो सकते हैं प्याज़ बो सकते हैं फरसा से पहले खनते हैं उसको पूरा खेत संतर करते हैं उसके बाद खुर्पी से खन खन घास उसमें का पूरा निकालते हैं जितना घास है कचरा रहता है फ़िर उसके बाद कुदाल से उसको करके खनके लगाते हैं आलू प्याज़ लहसून चाहे जो सब्ज़ी लगा सकते हैं आप हसिया से गेहूँ काटो बजी काटो जोंधरी काटते हैं धान काढ़ते हैं गेहूँ काट लेते हैं जैसे तुम्हारा हुआ चाहे जो खेती किए हो हसिये से कटेगा सारा चीज़ का उ सही से होता है और फरसा का तो बहुत काम है फरसा से तो हर खेत जैसे कोना नहीं ट्रेक्टर से जोता सका फरसा से खनके उसको बराबर करते हैं में बान देते हैं कुदाल से है तो उसको आलू जब लगाना है तो उसको कुदाल से सही मायने में उसको लाइन से खींचना पड़ता है तब खनना पड़ता है तब आलू बोते हैं लहसून बोते हैं प्याज़ बोते हैं खुर्पी से पूरा घा जितना है निकालना पड़ता है हसिया से काटना पड़ता है

तबेला से रहर कटता है रहर किस लिए इस लिए की मोटा होता है हसिया से नहीं कट पाता है इसलिए तबेला से कटता है वह बनवाना पड़ता है